हँ देखियौ हमर सरकार जेना कि खेती करै लए दै छै लेकिन हमरा सभके नहि पहुँचैये हरेक तरहके दै छै सभ चीज हमरा सभके नहि पहुँच रहल यऽ एखन से किएक